हमारे गाँव में साधन की कमी है जिसकी वजह से बच्चे इस्कूल नहीं जा पाते हैं और साधन कोई है भी तो रोड अच्छा नहीं है जिसकी वजह से समय से नहीं जा पाते हैं बच्चे बच्चे समय से इस्कूल नहीं जा पाते हैं साधन ही नहीं मिलती कि बच्चे इस्कूल जा पाएं समय से जा पाएं साधन के की समस्या की वजह से कई दिन इस्कूल नहीं जा पाते हैं साधन है तो रोड इतना खराब है कि जाते जाते बहुत लेट हो जाता है जिसकी वजह से मैम उन्हें डांटने लगती है कि इतनी लेट से क्यों इस्कूल आये ऐसी हमारे घर दादी हैं बहुत बीमार थीं जिसकी वजह से हमलोग एम्बुलेंस को फो एम्बुलेंस को फोन किये जिसको आने में बहुत देर हो गई जिसकी वजह से हमारी दादी की तबियत और और ज़्यादा बिगड़ गई तो ना ही साधन समय पे मिल पता है और ना ही रोड अच्छे हैं जिसकी वजह से हम लोग समय से कहीं पहुँच सकें रोड बहुत खराब है जिसकी वजह से हम समय से नहीं पहुँच पाते हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत और भी खराब हो गई बच्चे हैं समय से इस्कूल नहीं जा पाते हैं साधन की समस्या की वजह से रोड की समस्या की वजह से उनलोगों को जाने में बहुत दिक्कत होती है इस्कूल में मैम बोलती हैं कि आप लोग समय से नहीं आये बच्चे बहुत डाँट पड़ती है कभी मार भी पड़ जाती है समय से ना जाने के कारण उन बच्चों को तो साधन ही नहीं है रोड भी अच्छा नहीं है तो बच्चे कहाँ ही समय से जा पाएंगे नहीं जा पाते ऐसे ही हमारे पापा की तबियत बहुत खराब थी तो पापा की तबियत बहुत खराब थी जिसकी वजह से गाड़ी नहीं मिली फोन किये थे एम्बुलेंस वाले को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो उनकी हालत और ज़्यादा सीरियस हो गई तो समय से नहीं पहुँच पाए पहुंचे भी तो ज़्यादा लेट हो गया पहुँचने में वहाँ पे तो समस्याएं हैं रोड अच्छी नहीं हैं साधन नहीं है जाने के लिए साधन की बहुत कमियाँ हैं इसी वजह से बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं बच्चों को बुज़ुर्ग लोगों को पढ़ने जाने वाले बच्चों को गार्जियनों को जिसकी वजह से सुनना पड़ता है इस्कूल से कंप्लेन आती है मैम की टीचर की कि आपके बच्चे समय से इस्कूल नहीं आ पाते हैं तो सुनने पड़ते हैं गार्जियन को सारी बातें लेकिन गार्जियन भी क्या करे जब साधन हीं नहीं है एक रोड भी अच्छा नहीं है तो क्या कर सकते हैं